हाँ अजी आप चप्पल वाले दु बोल रहे हैं हाँ बोले हमको एक ई चप्पल चाहिए कौन सा चप् कैसा चप् जी जी हमको बढ़ियाँ सेंडिल लेना था जी जी जी अच्छा कितना दाम पड़ेगा लखानी ये हमको सात नंबर का लेना था ओ अच्छा अच्छा अच्छा जी अच्छा जी और अच्छा हाँ लखानी में तो आप उतना लखानी का नहीं है उतना इ इतना मोती का है चलती खतम हो गया है हाँ जो नया नया हाँ ये जो नया वाला जितना कंपनी है ना वो सबका नाम हमको बता दीजिए और इसका रेंज बता दीजिए हाँ

अच्छा जी ऐसे सेंडिले चाहिए था लेकिन नहीं है तो ठीक है ठीक है वही ठीक रहेगा वो सब बीच वाला ठीक रहेगा ओ आप हाँ ऑनलाइन चलेगा ठीक है ठीक है वो सात नंबर का है ना अच्छा हाँ तो हाँ तो ठीक है बता दीजिए

अच्छा अच्छा

लखानी में हाँ आ बच्चा लोग का भी होगा ठीक है ठीक है छोटा छोटा बच्चा का भी है